हेल्ल' औ ओं जोंहानिया माबासोनो फानाथि गायदों फानाथि औ गोदोनि फुराना माइ गायनायनो होननानै गायदों

औ फानदों

जानायावलाय बे रनजितआ माइया फिसा नालाय बेखौ फिसा फिसाखाय जानो एसे मोजांसिन मोनो आरो बे फानाथिया माइया गिदिर नालाय माइरङाबो गिदिर जायो

सिगाङावबालाय फोयोमोन दा फोला

ओं ओं बेनोसै ओमफ्राय बेनासो अजनबो दंसिन बावोलायनो जानोबो साबसिन

फानाथिल' जोंना जेबो गैदेरा जोंना मोनसे फोनानै एसे आग्लायबावदोंसो मालायसो मोनलांदों

देह